जी हमरा तऽ सबसँ जादे भोला बाबाके नचारी बहुत पसन्द पड़य छै तऽ अपनेके हम छोटा मोटा तऽ गायिका नहि छी लेकिन फिर भी गाके हम सुना दै छी हम सङङ्गितोसँ कनि पढ़ल लिखल छी एहीसँ जी

हर हर महादेव की जय मैया भवानी की जय हमर सासुर छै तिलेश्वर तिलेश्वर दानी की जय